बारह एक सए बारह एक हजार छत्तीस दश हजार तीन सए बहत्तर एगारह हजार चार सए छप्पन पच्चीस हजार छओ सए बियालिस सैंतालीस हजार तीन सए एकसठि एक